जय झूलेलाल साइबर सिक्यॉरिटी ॻाल्हि मां तां ॻाल्हायो था छा हा मां देवांशी थी ॻाल्हायां मुंहिंजो डिजीलॉकर अकाउंट जो पासवड मां भुली भुली वई आहियां उहो ॾाढो पुराणो पासवड हुओ मुंहिंजा इम्पोर्टेंट डोक्यूमेंट्स बि आहिनि उन में ॾाढो पुराणो पासवड आहे जो मूंखे ड्पु लॻे थो त उहो हैक न थी वञे त तव्हां हिन जो प्रोसीजर मूंखे ॿुधायो त त मां मूंखे दिक़त थिए उहा में हुन में डाढा इंपोटेंट डोक्यूमेंट्स हुआ आधार काड पैन काड पासपोट त मूंखे ॿुधायो की मां कीअं हुन खे चेंज कयां छा प्रोसीजर प्रोसीजर थींदो हुन में अछा अछा ॾाढो लंबो प्रोसीजर आहे अछा अछा आधार डह ॾींहं लॻंदा आधार काड बि ॾियणो पवंदो पेन काड बि अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे कयो कयो मूंखे अचिणो पवंदो छा ऑफिस अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे घर वेठे थी वेंदो ऑनलाइन अचिणो ई पवंदो थो थोरो ऑनलाइन थोरो ऑफिस जो ऑफिस ते थींदो केॾे ॾींहं ॾींहं में थींदो मूंखे कमु पूरो मूंखे ॾाढी तकलीफ़ थिए थी हाणे मूंखे पंहिंजो इंपोटेंट डोक्यूमेंट्स इमरजंसी में खपे मूंखे ॾींहुं जल्दी कराएजो मूंखे पासवड बिल्कुलु मटाइणो आहे पंहिंजो थैंक्यू जय झूलेलाल